हॅलो उडपी हॉटेल न्ही हांव काणकोणच्यान भक्ती आमशेकर उलयतां म्हाका तुमकां एक ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली जेवणाची ऑर्डर त्या जेवणांत म्हाका दाल फ्राय जिरा रायस आनी एक पातळ भाजी म्हणजे जशी मटार पनीर इतले जाय आनी ह्या बरोबर तूमच्या हॉटेलाची जी फामाद एक खंयचोय पदार्थ आसा तोय बी तातूंत जाय तुमी म्हाका थोड्या वेळान ह्याच नंबरार फोन करून कितले पर्यंत म्हाका जेवळ मेळटले हे सांगल्यार जाता